जीअं त असांजे बगीचे में गुलाब जा गुल गेंदे जा गुल चमेली मोगरे जा गुल टिणंदा आहिनि त मन खे ॾाढो सुकून मिलंदो आहे त सुबुह साण जॾहिं उनजे मथां माक किरंदी आहे ऐं हवा हलंदी आहे उनमें हू पंहिंजो खुशबू ॾींदा आहिनि ईंअ लॻंदो आहे ॼण त पाण सां हूअ ॻाल्हाए रहिया आहिनि उनजी मोहक हूंदी आहे खुशबू ऐं उनखे ॾिसी करे हिक एनर्जी अची वेंदी आहे पाण जे शरीर में बि त वाह जेतिरो हीअ खिली रहिया आहिनि त प पाण जी जिन्दगी बि फ़िलहालु ख़ुशहालु थी वञे थी थी वेंदी आहे ऐं ॾाढो हूअ दृश्य ॾाढो सुहिणो हूंदो आहे सुबुह जो जीअं ॾिसी ॾिसी करे पाण बि गुलाब टिणंदा आहिनि ऐं उनसां गॾु पाण बि टिणंदा आहियूं ऐं पाण खे सॼे ॾींहुुं में उन्हनि जी खुशबू सां सॼो घर बाग बाग थी वेंदो आहे